आ हय हय सारकें सारकें सारकें हय सांग हय हय हय मिक्सर घेवन मरें पंदरा दीस जालें सारकें एक तारखेर घेतिल्लो ऑक्टोबराच्या आयज पंदरा तारीख पंदरा दीस जालें सो तेजो कालूच एक ब्लेड मोडल्या ओके कळ्ळे दुसरी ब्लेड तेका लायली ओके तिवूय सारकी काम करिना सो तेका लागून आमी ती कंप्लेन फायल केल्ली की तो प्रोडक्ट आमकां नाका

काणकोण राज एंटरप्रायजिस आसा पळय तातूंल्यान

दिलां दिलां दिलां

आ तें बरें आसा आयकांत आयकां आतां म्हाका रिप्लेसमेंट केन्ना मेळटलें कितल्या दिसांनी मेळटलें कि पळय जणएकूच मिक्सर आहा घरान कडेन तो आतां जर रिप्लेस रिप्लेसमेंट जाता मेरेन आयन वाटपाक बी त्रास नू सो हांव एक काम करूं तें शॉपार व्हरून दिवन थंयच रिप्लेसमेंट घेव काय म्हणटालो इफ सपोज दॅट कॅन बि पोसिबल पळय एटलिस टेंपराक लागून आतां म्हाका पांच दीस रावचे पडलें आतां पांच दीस हांवें करपाचे किदें एक काम करात ना जाल्यार तुमी तुमी मनिच रिफंड रिफंड करा म्हाजो म्हज्या अकांवटार पयशें रिफंड करा देन हांव खंयच्यान तरी दुसरो घेतां बरें बरें ये बरें बरें थॅक्यू